हाँ मैंने मैराथौन और लंबी कूद में भाग लिया था मैराथन की दौड़ में भाग लिया था लेकिन फिर भी मैंने तैयारी की उस समय मैं पैर में चोट थी फिर भी मैंने तैयारी की भागने में दिक्कत होती और भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थीं भागता तो दिक्कत बैठने में भी दिक्कत चलने में भी दिक्कत पैर सूझ गया था मेरा फिर भी मुझे तैयारी करनी पड़ी दौड़ाता था दौड़ता उसमें भी थोड़ी साँसें फूलती थी साँसें फूलती थी थोड़ा रुक जाता था रुकने के बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ तो फिर दौड़ने लग जाता था लंबी कूद भी कूदता था लंबी कूद कूदते समय मेरे साथ एक बार एक्सीडेंट हो गया पाँव में फैकचेर आ गया फेकचर होने की वजह से मुझे लंबी कूद में थोड़ी दिक्कत आने लगी धीरे धीरे वो सही हुआ फिर मै लंबी कूद फिर से कूदने लगा फिर मैंने अच्छा किया अच्छा लंबी हुई कूद मेरी थोड़ा टाइम भी लगने लगा इस वजह से फिर मेरा मैराथन का दौड़ कम्प्लीट हुआ लंबी कूद भी कम्प्लीट हो गई महनत करने इस कड़ी महनत की उसके पश्चात मुझे ये फल मिला